हा भैया तव्हां काथे ॿिठा आहियो मां तव्हांखे लोकेशन ॾिनी लीलाशाह वाड़ी जी त मां हुते आहियां ॿिठो आहियां तव्हां लीलाशाह वाड़ी ते त ॾिसण में ई नथा अचो तव्हां कहिड़े साइड आहियो मां बैक साइड ॿिठो आहियां तव्हांजे लीलाशाह वाड़ी जे ऑपोजिट साइड था आयो त थोरो अॻियां अचो हिन पासे वञो पोइ हुते छा चईंदा आहिनि लीलाशाह वाड़ी खां जीअं थोरो अॻिते रोड ते ईंदव ॿाहिरि त तव्हांखे वैलनम डेरी मिलंदी हुते ई त मां ॿिठो आहियां तव्हांखे केतिरो ॾिसां पियो तव्हांखे लोकेशन समुझ में ना आई आहे त ॿुधायो ॿिए ते तव्हांखे ॿुधायांव पर तव्हां हिन पासे अचो थोरो हिनजो रस्तो बंदि हूंदो तव्हां हिन साइड ईंदो त साम्हूं मां तव्हांखे ॾिसण में अची वेंदुसि त मां ई तव्हांखे सॾु करायो आहे हिते लीलाशाह वाड़ी जे अॻियां ई थोरो बसि